آج کل زیادہ تر جیسے اُردو زبان بہت کم بولی جاتی ہے تو اُس میں لوگ باگ یہ چیلینج کرتے ہیں کہ تم اُردو صحیح نہیں بول پاتے ہندی مکس کرتے ہو اور انگلش آج کے ٹائم میں اتنی زیادہ فیمس ہوگئی کہ پورے ہندوستان میں ہر جگہ جو ہے انگلش بولی جا رہی ہے تو جب ہم اُردو بولتے ہیں تو اُردو لوگ سمجھ نہیں پاتے تو ہمیں بڑی مشکل ہوتی ہے لوگوں کو اُردو زبان میں سمجھانا اور ہم اپنی اُردو چھوڑنا بھی نہیں چاہتے کیوںکہ اگر ہم چھوڑ دیتے ہیں تو ہماری اُردو ختم ہوتی چلی جائے گی دھیرے دھیرے اِس لیے ہم جب اُردو میں بات کرتے ہیں تو لوگوں کو انگلش آتی ہے ہندی آتی ہے تو اُردو کے کچھ الفاظ ایسے ہیں جو لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتے ہیں ہمیں بڑا مشکل ہوتا ہے تو ہمیں بہت چیلنجوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور بہت ہی مشکل طریقے سے لوگوں کو سمجھانا پڑتا ہے بہت دیر تک لوگوں کے دماغ میں باتیں بٹھانی پڑتی ہیں تب جا کے اُن کی سمجھ میں آتی ہے کچھ کچھ ہندی بولنا پڑتا ہے اُن کے ساتھ کچھ کچھ اُردو کے ساتھ انگلش مکس کرنی پڑتی ہے تب جا کے وہ ہماری بات سمجھ پاتے ہیں